भारत की ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जो अभी ख़त्म होती जा रही हैं उन में से हम कुछ ले सक लो ले सकते हैं नोक नित लोक नृत्य कुछ संस्थानों पर लोक नृत्य की परम्परा कम हो रही है और अगर हम देखें तो भाषाएं भी आज कल लोग कम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी का प्रयोग इस समय ज़्यादा हो रहा है और जो भाषाएं हैं वो जैसे कुछ कुछ जगहों की भाषाएं जैसे पंजाबी उडिया ये सब बंद होते जा रहीं हैं और फिर अगर हम बात करें तो हस्तलिपि की कुछ कुछ स्थानों पर अभी भी यह काम होते हैं परंतु ज़्यादातर ये भी बंद हो गए हैं लोग घर में सामान बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं वह अब बज़ार से ख़रीदना ज़्यादा भाते हैं और और अगर हम बात करें नृत्य की तो आज कल जो लोग है वो परम्परिक नृत्य के ऊपर नहीं देखते हैं वो सभी वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे हैं